अरे पंड्या जी बोल रहे क्या अच्छा अच्छा मैं बोल रहा था वो अपने इधर जबलपुर में एक बढ़िया सा फ़्लोट है तभी आपको लगता हो तो देखिए अच्छा अच्छा तो आपका आपका बजट कितना होए चल जाएगा तो थोड़ा बजट बढ़ाइए ना तो लगभग वह पैंसठ के पचहत्तर के आजू बाजू करेगा आपको वह अरे अब मकान तो पूरा लग्जरी है सर आप देखेंगे तब देखते ही आप पसंद हो जाएगा आपको वह हाँ जी वह आप बेटर करेंगे जो भी हो जाए फ़ाइनल सत्तर के आजू बाजू तो फ़ाइनल होगा ही उसके और कम तो होगा नहीं जी जी जी बिल्कुल ठीक ठीक है भाई ठीक है भाई साहब मिलते हैं ना मिल कर बात करते हैं ठीक ओके ओके